असां पंहिंजे रीति रिवाज़नि जी जेका ॼाणु आहे सा जंहिंमें चेटी चंडु होली ॼारी सभु असां पंहिंजे सिंधी सुठी पंहिंजे व्यवहार जा ताम ठाहे करे उन्हनि खे भोग लॻाए करे खाईंदा आहियूं ऐं तमामु सुठे नमूने सां असां पंहिंजे पाण में सभु गॾु जी करे ओड़ो पाड़ो मिली करे मनाईंदा आहियूं ख़ासि करे सभु ॼणा गॾिजी करे हिकु मैदान में वञी करे इन्हनि त्योहारनि खे मनाईंदा आहियूं ऐं सभ खां वॾो असां झूलेलाल जो बि चेटी चंडु तमामु घणे में घणो सुठे तरह मनाईंदा आहियूं ऐं असांजे घर में हर चंड ते शाम जो झू जल देवता ते अखो वञी करे पाईंदा आहियूं जंहिंमें असां ॿारनि खे बि सेखारींदा आहियूं त हीअ परंपराऊं असांजे वॾनि जी आहिनि जेके असांखे हमेशह लाइ यादि रखणु खपनि ऐं उन्हनि ॿारनि खे उन्हनि रीतियुनि जे हिसाब सां ई हलाईंदा आहियूं उन्हनि तरीक़नि जा ई असां ॿारनि जे व्यंजन पाल खणनि ताम खाराईंदा आहियूं जीअं उन्हनि खे उन्हनि शयुनि जी बि ॼाणु सिंधी भाषा में रहंदी रहे